अॼुकल्ह स्मार्ट फ़ोन जी तकनीक यात्रा करणु चङो ई सवलो करे रखियो आहे छाकाणि त यात्री हाणे पंहिंजी आङिरियुनि ते ई चङी सारी जानकारी हिकु सैकेंड में कढी थो सघे मोबाइल एप्लीकेशन असल में अॼु जे वक़्त जी उड़ान आहे होटलुनि जूं अपडेटूं नेविगेशन जी मदद सां हिन तौणिक व्यक्तिगत यात्रा जे कार्यक्रमनि जहिड़ियूं सेवाऊं ॾिनियूं आहिनि पाण खे यात्रा करिणी हुजे ऐं जिते घुमणु वञिणो आहे उते जे होटलुनि में बुकिंग लाइ बि सभु कुझु ऑनलाइन थी वेंदो आहे पाण पंहिंजे घरु वेठे वेठे कुझु ई देर में पंहिंजो घुमणु फिरणु सभु टैक्नोलॉजी ज़रिए तइ करे सघूं था ऐं पंहिंजो बजट बि हिन बार हिन तरीक़े सां रेडी थी वेंदो आहे हिन सां इहो पतो लॻी वेंदो आहे त किथे केतिरो ख़र्चो थींदो त पाण अॻिते अॻियां वञण लाइ ऐं पंहिंजो ख़र्चो करण लाइ तियारु थी वेंदा आहियूं बस ट्रेनूं सभिनीनि जूं अपडेटूं टैक्नोलॉजी सां आसानी सां मिली वेंदियूं आहिनि